السلام علیکم ہم ڈیری ایس اسٹور سے آپ بول رہے ہیں بولے آپ کے پاس شودھ دہی ہے دودھ ہے دودھ ہم کو چاہیے دودھ کیسے ہے بھینس کا دودھ چاہیے بیس کے جی ہاں کتنے بجے دینا ہے ڈلیور کتنا بجے کیجیے گا ہم کو ضروری ہے شام میں پھینسن ہے برتھ ڈے پارٹی ہے ہم کو آج ہی چاہیے ہاں آج ہی چاہیے بڈ ڈے پارٹی ہے بچہ کو دہی دو دو بھینس کا دودھ ہے یا گائے کا ہم کو بھینس کا دودھ چاہیے اوریجنل شدھ دودھ اچھا ہے نا کیسے کے جی ہے ساٹھ روپیہ کچھ کم کریے نا ہم کو سات بجے شام میں چاہیے آج ہی اونہ ٹھیک ہے ہم میرے شام میں جو ہے نا بھجوا دیجیے گا سات بجے ایک دم ٹھیک ہے دہی ہے دہی بھی چاہیے ہم کو ہاں دہی دس کے جی لیں گے بھینس کا دہی اوریجنل ہے نا کتنا بجے دیجیے گا ٹائم دیجیے نا کتنا بجے دیجیے ہم کو کل کتنے بجے دیجیے گا ہم کو آج ہی آج ہی کا کام تھا دہی کا تو ضروری ہے کوشش کریے گا کوشش کریے گا آج ہی کا سات بجے چاہیے ہم کو ضروری ہے ٹھیک ہے کوشش کریے اوریجنل چاہیے ایک دم اچھا دہی شدھ دہی ٹھیک ہے شام کو ہم کو بھی ہم کو سات بجے شام میں چاہیے